जेना गाइ गाइके बच्चा देलकै भैँसीके बच्चा देलकै बच्चा देलकै तऽ ओकरा पोछ पाछ अच्छा से करै हइ ओहि टाइमपर ओकरा दूध पिआबे पड़ै हइ पहिले गाइके गदरी गाड़ि दै हइ धोइ माँजिके चिक्कन से गाइके धोइ दै हइ तब एक दिन पहिले एन्ने गाइके दूध अच्छा से बच्चाके पिएली टाइमपर टाइमपर पिआ देली अच्छाके बच्चाके पिएली टाइम टाइमपर तीन टाइम चारि टाइम ओहि बच्चाके खूब अच्छा से पिआ देली दूध खूब बढ़िआँसँ फेर मालके खाइलए देली घास आनली खेत से काटिके हाल हालके हरिअरी ओकरा तखनी दाना पा दाना आओर नहि पड़ै पानी आओर अच्छा से नहि पड़ै गरम पानी कएली झट से गरम पानी कऽ के गाइके पिलैली गाइके धोली हाल हालके धोके गदरी गारली गदरी गाड़िके ओहि बच्चाके एक दिनके बाद ओहि बच्चाके टाइमपर पिलैली पिलैली ओहि बच्चाके सिखैली घास खिलैला धीरे धीरे पहले गहूमके रोटी देली मकइके रोटी दिएली मुँहमे धिरेली तऽ सिखैली खाना खिएना धीरे धीरे सीखल तब धीरे धीरे दुभिके मूड़ी काटिके दुभिके मूड़ी जइके मूड़ी आओर मकइके पत्ता सबचीज आनिके ओकरा मुँहके आगेमे देली बच्चाके खूब अच्छा से सिखैली सिखैली ओ बच्चा धीरे धीरे घास पकड़ि लेलक घास पकड़ि लेलक ओ बच्चा धीरे धीरे सबचीज खाइ लागल दूधो पिनाइ सीखि लेलक दूधो पिअऽ लागल खोलि देली अपन दूध जाके माँके आगेमे पी लेलक दूध पी लेलक फेर बान्हि देली आराम आराम से ओकरा घास खिलेना सिखा देली कम्प्लीट बना देली ओ घास खाइ लागल तीन महिना चारि महिना भऽ गेल तऽ ओकरा पानी देली घास देली पानी देली टाइमपर ओकरा खिबऽ लागल खिबऽ लागलिए अपने ओ भरि छाँह भरि पेट खाइ लागल खाइ लागलै खूब अच्छा से तऽ मालोके एकदम बारह दिन पुड़ि जाइ हइ बारह दिन पुड़ि गेल तब सुपर देली मकइके दर्रा देली गहूमके दर्रा देली जे जतेक जुटै हइ ततेत ओहि मालके देली देली आगे दिन देली तऽ दूध बढ़ल दूध बढ़ल अपन भोजन जतेक ओकर हइ भोजन पूरा पुरकस देली पूरा दूध बढ़ल सबचीज भोजन सिखलक बच्चाके ओकरा भोजन खिबैत खिबैत सिखा देली पूरा